दोन वरां फाटीं तुमच्या नियाज रेस्टोरंटातल्यान हांवें पांच लोकां खातीर बटर चिकन ऑर्डर केल्लें पूण तुमच्या पेमेंट पर्यायान कॅश ऑन डिल्हीवरी ना देखून हांव ही ऑर्डर रद्द करतां